काफी सारे इनवारनेमेंटल चलैंजस जेहडे़ न जेहडे़ अस अपने इलाके जम्मू रीजन कठुआ रीजन चाहे फेस करने आं उंदे च काफी सारे ते जेहड़ा सालिड बेस्ट होंदा जेहड़ा ठोस कचरा होंदा ऐ ओहदे रिलेटिड असें फेस करने आं जेहदी बजह कन्नै केह् होंदा कि काफी सारे गंदगी फैली जंदी सालिड बेस्ट कन्नै ते ओहदे इस ओहदे कारणवश केह् होई जंदा कि जेहड़ा समाज ऐ उसी बिमारियां फैली जंदी उत्थै लोकें दी जेहड़ी बी उत्थे दी जमीन अवो हवा ऐ ओह् सारी ख़राब होई जंदी ऐ ओहदी बजह कन्नै बिमारियां कन्नै लोक जिसलै ज्यादा बिमारियां फैली जंदी ते ते लोक जिसले बिमार होंदे रौंहदे ते ओह् इक सरकार लेई बी ईशू बनी जंदा क मुश्किल ओह् चीज बनी जंदी जिसी जेहदा मसला करना बड़ा ओह् इक मुशकिल होई जंदा एहदे इलावा होर बी जेहडे़ इनवारनामेंट चैलेंजस न अपने इलाके च असी फेस करने आं ओह् इस टाइप दे ना ओह् इस चाल्ली न कि